साढ़े जम्मू दा जेह्ड़ा मौसम ऐ ओह् बड़ा ही शैल ऐ हर छे म्हीने बाद गर्मी आंदी ऐ ते हर छे म्हीने बाद सर्दी आंदी ऐ लेकिन केईं बार केह् होंदा ऐ कि जेह्ड़ी असें फसलां लाई दियां होंदियां जि'यां इस बेल्लै कनकां लग्गा दियां न ते लेकिन जिल्लै कं कनकां कट्टने दी बारी आंदी इयां खबरै बर्खा नेईं होऐ लेकिन जदूं बी कनकां कट्टने दी बारी औग अजें खेत्तर च ही होङन ते बर्खा आई जंदी ऐ इन्नी कि ओह्दी बजह कन्नै साढ़ी किन्नी फसल ते खराब होई जंदी ऐ हर मौसम बिच होंदा जिल्लै मुंजी दा मौसम आंदा ऐ उसलै बी अस लान्ने आं अजें लोकैं घर लेते दी होंदी लेकिन बारिश बिना मौसम दे आई जा ते ओह्दे आह्ला उस्सी खराब करी ओड़दी ऐ ते केई बारी बाह्र गै सिज्जी जंदी अंदर धोड़ी घर धोड़ी लेन बी निं होंदी साढ़े इद्धर दो ही खेती ज्यादातर होंदी ऐ इक ते कनक दी होंदी ऐ इक ते मुंजी दी होंदी ऐ जुल्लै खराब होई जंदी ते किसानें ई किन्ना फर्क पौंदा ऐ हर चीज च खाने ताईं निं लभदी फिर कुतै बाह्रा दुकान उप्परा लैनी पवै फिर खानी पवै बचारे बड़े परेशान होंदे नै ते इस वास्त चलो उंदे बिच ते साढ़ा कोई हत्थ निं ऐ बैसे ओह् ते कुदरती दा इक कि लेकिन बड़ा मुश्किल होई जंदा एह् साढ़े किसानें वास्तै कि कि'यां असें करना ऐ हर बारी ऐसा होंदा ऐ कि जदूं दे अस जिल्लै बी फसल कोई पक्कने औंदी ऐ ते पैह्ले ही कदें बर्खा आई जाग जां कंदे तूफान आई जाहङन तूफान हो होऐ ते फिर मुंजी डिग्गी जंदी डिग्गने कन्नै उयो पराली बी खराब होई जंदी ओह् ना डांगरें पाने जोगी रौह्नदी ते ना इयां रक्खने ताईं फिर सुट्टने पौंदी जां कुतै अग्ग लाने पौंदी बड़ा मुश्कल होंदा ऐ इत्थै अपने आप ही ओह् करना बचारे किसान जेह्ड़े होंदे न ओह् बड़े इयां मुश्किल होई जंदी उ'ने अपना किश ते घर बी इस सिरे उप्पर चला दे होंदे ऐ क्यूंकि उ'नें होर ते कोई कम्म होंदा निं ऐ फिर जेह्ड़े खेती बाड़ी करनी होंदी ते हुन ते किश लोक सब्जी बगैरा लाई लैंदे अपने आप दी अपने घर दी सर्कल गी चलाने वास्तै सब्जी लाह्ङन सब्जी खराब होई जंदी बड़ा ही मुश्किल होई जन्दा ऐ कोई अगर कोई कम्म होंदा निं ऐ ते फिर जिल्लै खेती बाड़ी दे सिरा पर होऐ ते लेकिन खेती बाड़ी च बर्खा दी बजह कन्नै खराब होइया कुतै तूफान दी बजह कन्नै खराब होइंदी होइया ते बड़ा इयां एह् ते किसान वास्तै बड़ा मुश्किल होई जंदा अपने घर दे बी सर्कल गी चलाना ते इक ते जेह्ड़ी चीज खराब होनी ओह् ते होंदी गै होंदी लेकिन ओह्दे बजह कन्नै बाकी आह्लें बी टैंशन होई जंदी कि

है गै सारा कि उज अगर किश अच्छी चीज निकली जां कोई बी सब्जी लाओ जां मुंजी लाओ जां कनक लाओ अगर ते ठीक निकली जा ते ओह् खुश होई जन्दा अगर नेईं ठीक निकलै ते फिर केई वारि होई जंदा वे मौसम खराब होई जान ते फिर इयां बचारा परेशान ही रौह्नदा के अग्गै केह् करना ते केह् नेईं करना इस आस्तै मेरा सोचना एह् ऐ कि चलो जुल्लै फसल दा टाइम होऐ उसलै बारिश बगैरा नेईं पैह्ले ते ऐसा कदे होंदा नेही ऐ हा कि बे ब्हारी बर्खा आई जंदी लेकिन अजकल्ल बे ब्हारी बर्खा ऐ कोई पता निं लगदा कुसलै आई जानी ऐ ते कुसलै नेईं आनी ऐ ओह्दी बजह कन्नै फिर बड़ा नुकसान होंदा ऐ ते लेकिन एह् कुदरती ऐ जो वी ऐ अस किश करी निं सकदे केह् आक्खना